हमारे देश में आवागमन की जो समस्याएँ हैं वो बहुत गंभीर समस्याएँ हैं क्योंकि यहाँ पर हाईवे भी बहुत छोटे होते हैं और लोग जब वाहन चलाते हैं तो सामने वाले का ध्यान नहीं रखते हैं और ओवरटेकिंग करते रहते हैं लापरवाही से वाहन चलाते हैं और यदि अपन लापरवाही करेंगे तो उस में अपना भी नुक़सान है सामने वाले का भी नुक़सान है और ये यातायात नियम के विरुद्ध है और यातायात नियम में सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं क़नून के दायरे में व्यक्ति को ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग करना चाहिए ताकि किसी को भी नुक़सान ना हो अपने को हमेशा सतर्क हो कर के वाहन चलाना चाहिए यदि अपन लापरवाही करेंगे तो उस में सामने वाले का भी नुक़सान है और अपना भी नुक़सान है वाहन में भी टूट फूट होती है क्योंकि जब व्यक्ति लापरवाही करता है तो एक से अनेक लोगों की जान ले सकता है और विशेष कर के ड्राईवर लोगों को ये ध्यान रखना चहिए और हमेशा अपने को अपने साइड पर चलना चहिए वाहन को एक लिमिट में चलाना चाहिए कुछ लोग वाहन को जो गाति होती है उससे भी और अधिक चलाते हैं नेशनल हाईवे पर भी लोग लापरवाही कर जाते हैं जैसे आवारा पशुओं को ठोक देते हैं क्योंकि उससे ही पशु का भी नुक पशु भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और अपने को भी नुक़सान होता है रही बात व्यक्ति के सोच व विचार की है यदि उसके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो उसका माइंड डिश्टर्ब हो जाएगा और जिससे वो वाहन को सम्भाल नहीं पाएगा और जिस जिससे उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा